नमस्ते नमस्ते हाँ भाई साहब हाँ आप टंडन मोबाईल वाले बोल रहे हैं अच्छा तो हमको एक लैपटॉप चाहिए अरे जैसा एच पी हो या और कौन सा है आपके पास तो चाहिए मतलब ठीक है वह तो यह बताइए तो उसका क्या मतलब फार्मूला है क्या रेट है अच्छा तो जैसे सत्तर हज़ार वाला मतलब ठीक रहेगा तो उसमें क्या है कि पूरा कैश लगेगा कि उसमें थोड़ा दे दें और ई एम आई करवा लें या क्या सिस्टम है उसमें कुछ हो जाएगा पैसा कैश तो पूरा नहीं हो पाएगा जैसे ठीक है तो उसमें क्या मतलब कुछ फार्मूला वग़ैरह लगेगा जैसे कि मतलब आधार कार्ड पैन कार्ड क्या लगेगा कुछ बायोडाटा

तो क्या फोटो वग़ैरह लगेगा क्या अच्छा और आधार कार्ड पैन कार्ड यह सब लगेगा अच्छा तो तो फिर मतलब कितना पैसा कैश लगेगा कुछ निर्धारित है कि मतलब उतना व्यवस्था करें मतलब आधा आधा अमाउंट देना पड़ेगा हाँ हाँ सही बात है भाई थोड़ा थोड़ा अगर दोनों आदमी के लिए लेन देन के लिए सही होना चाहिए ना चलिए हाँ ठीक है वह तो हम आकर बताएँगे आपको हाँ रखो तो हम फोन करेंगे हम ठीक है ठीक